बिदिनो जों फुजा समावहाय बैसागु समाव जों जोबोरै जों बिदिनो जोंनि नख'रखौ जों सिगांआवहाय बैसागुनि समाव न'खरखौ फोसाबस्रांनाय जायो लिरस्रांनाय जायो सिबस्रांनाय जायो फुस्रिनाय जायो आरो जोङो बे बाथौफोरखौ फोसाबनाय जायो आरो लिरनाय जायो जों बिदिनो आवाथि सावनानै खुलुमो आरो बिदिनो खुलुमखांनानै जों बिदिनो गावबागावनि बर'नि ट्रेदिसनेल ड्रेसफोरखौ गाननानै जों ज' ज'यै खाम सिफुं धल लानानै बिदिनो जथा लानानै जों जोबोरै मोसायो रंजायो लोङो जायो आरो बिदिनो न' न' जों थांनानै बयबो गोसो खुसियै जों गिट दामनानै जों मोसानाय जायो आरो खुगाजों जों मेथाइ खननानै जों मोसानाय जायो आरो बिदिनो जों फुजानि सिगां जों जोंनि मोसौफोरखौ दैआव लांनानै थुखैहैयो आरो थुखैनानै जोंबो दुगैस्रां लोबस्रां जों जोंनि बिदि बाथौफोरखौ खुलुमो आरो जों जोबोद गोसो खुसियै जों जोङो गसायखौहाय खुलुमो आरो बिदिनो गसायखौ खुलुमखांनानै जों जोबोरै न' न' थांनानै मोसायो आरो जायो लोङो बिदिनो मोसाबायो ज' ज' ननिजों लोङो जायो आरो बिदिनो नफोरावहाय बिदिनो सिथाव फिथा बिदिनो लादु आरो बिदिनो बेदर बिदिनो रोखोम रोखोम जों संनानै जायो आरो बिदिनो ननि मानसिफोरखौ ननि मानसि फैलानानै बिदिनो लोगो मोनलायनानै गोसो खुसियै जों ज' ज' थानानै लोङो आरो जायो आरो जोंनि बे फुजायावहाय जोङो बिदिनो जौफोरखौ लाफायो जों बिदिनो ज' ज' बिदिनो बेदर जों जायो खुसि मोनो आरो बैसागु समावहाय गिदिरफोरनि थाखाय बिदिनो जौ नङाबा जेबो जाया आरो जोङो भिडिय' लायो बिदिनो जोङो रंजायो बिदिनो ज' ज' थांनानै मोसाबायो आरो बबेबा गामियाव बिदिनो मेथाइ खनगिरिफोर लाबोनानै बिदिनो मोनसे बिदिनो फ्रग्राम बिदि खालामनानै जोङो मोसायो जोङो मुसुरो गोसो खुसियै जोङो जोबोरै गोसो खुसियै गोसो जानानै मोसानानै जों गसायखौ खुलुमो आरो खुलुमनानै बेखौ गोसोआव गोजोन होयो आरो जोंबो बिदिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर न'आव थालायनानै जोंबो जोबोरै गोसो खुसियै बिदिनो सङो जायो लोङो बिदिनो खाम जथा बिदिनो लाबायनानै मोसायो उन्दैयै गेदेरै बिदिनो उन्दैफ्राबो उन्दैफोरजों आलादा ओंखारलायनानै बिदिनो बैसागु बिदिनो रंजायो मागियो आरो बुरैफोराबो बिदिनो बुरै बेन्थ'फोराबो बिसोरबो बिदिनो रंजालायनानै गावसोरबो रंजायो ओंखारो बयबो बे समावहाय बैसागु समावहाय बयबो गोसो खुसियै मोसानानै बिदिनो बैसागुखौ बारहोह'रो बिदिनो जोंनि बे हिन्दु बैसागु समाव जोङो मोसौफोरखौबो थुखैनांगौ जायो आरो जोंफोरबो दुगैस्रां लोबस्रां जों आलासि फैबा आलासिफोरखौ फुजिनांगौबो जायो बिदिनो जों बे बैसागुफोरखौहाय फालिनांगौ जायो आरो